फरायसाफोरनि थाखाय गोबां स्कलारशिपफोर दङ जेरै एसटि स्कलारशिप आमफ्राय इसान उदय स्कलारशिप बेनिफ्राय दाब्लिउ पि टि स्कलारशिप स्किम जेरै इसान उदयफोरखौ क्लास टुयेलभ लेबेलाव मोजां पारसेन्टेज लाखियो सेभेनटि फाइब एभब लाखिब्ला जोङो बे इसान उदय स्कलारशिपफोरखौ एप्लाय खालामनो हायो आरो एसटि स्कलारशिपफोरा बयनिबो फरायसाफोरनि थाखाय स्कुल कलेज पिजि फराय फरायसाफ्राबो बेफोरखौ एफ्लाय खालामनो हायो बेनिफ्राय हिनजावसाफोरनिबो बिराद गोबां स्किमफोर दङ जेरै फुर एइदस स्किम बेनिफ्राय दाब्लिउ पि टि